असांखे छह ॼणनि खे वञिणो आहे राजकोट वॾी गाॾी खपे त तव्हां असांखे डिस्काउंट करे ॾियो छो त हर दफ़े तव्हांजी गाॾी में ई वेंदा आहियूं त इनकरे महिरबानी करे हिन दफ़े असांखे डिस्काउंट करे ॾियो त असां तव्हांजी गाॾीअ में वञू